میں نے بھی ایک سیمسنگ کی لیڈ خریدی تھی میں نے لیڈ لی پھر میں نے اس کو فون میں کنیکٹ کیا جب میں نے اس کو کنیکٹ کیا تو بہت تیز سے کرنا پڑا پھر میں نے اس کو اپنے کان میں لگایا تو عجیب سی آواز آ رہی تھی ایک کان سے آ رہی تھی ایک کان سے نہیں آ رہی تھی پھر میں نے اس کو نکالا تو ہیڈ فون لگانے کے بعد عجیب سا درد کانوں میں ہو جاتا ہے اس کو لگا رکھو تو درد ہونے لگتا ہے پھر میں نے اس کو کان سے نکالا تو اس لیڈ کو لگانے سے یہ ہوتا تھا کہ فون میں لگانے میں ایک تو وہ بہت ٹائٹ سے لگتی تھی دوسرا کبھی اس میں آواز آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی اور کان میں ساؤنڈ میں سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور اس کو لگانے کے بعد نا کان میں تکلیف بھی ہوتی تھی درد ہوتا تھا پھر میں نے ہٹا دیا اس کو لیڈ مجھے تو اچھی نہیں لگی ہیڈ فون مجھے اچھا نہیں لگا میں نہیں یوز کروں گی کبھی اسے